ہیلو جی میم آپ آئی ٹی مینیجر رخسار بات کر رہی ہیں جی ہماری کمپنی میں نا نیو لانچ ہوئی ہے ابھی تو مجھے ابھی اس میں پندرہ کمپیوٹر کی وہ چاہیے تھی آرڈر دینا تھا جی مجھے کمپیوٹر میں چاہیے ون ٹی بی ہارڈ ڈسک چاہیے اور سولہ جی بی ریم یہ مجھے ہائر کی چاہییں ڈیسک ٹاپ ڈیسک ٹاپ جی جی جی کی بورڈ ماؤس مانیٹر جی جی میم اس کی لسٹ بنا کے دینی پڑے گی یا آپ خود کنٹینٹ کر لیں گے اس کو اوکے تو میں آرڈر کرتا ہوں تو کتنے ٹائم میں میرے پاس ڈلیور ہو جائے گی دس دن جی میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا جلدی ہو جائے کیوںکہ یہاں پر ابھی ٹائم نہیں ہے جلدی مطلب ارجنٹلی کیوںکہ ہماری جو کمپنی ہے وہ چالو ہو چکی ہے اس میں کنڈیڈیٹ جو ہے آنے چالو ہو گئے کمپیوٹر کم پڑ رہے ہیں ہمارے پاس

جی پانچ سے چھ دن اوکے تو میم آپ کا آفس کہاں ہے میں ہے وہاں پہ آ کے کمپیوٹر چیک کر لوں ایک بار آپ پورا سوفٹ ویئر چیک کرا سکتی ہیں کہاں پر ہے آپ کا آفس

پی ایم سکس اوکے اوکے ٹھینک یو میم میں آتا ہوں وہیں پہ آپ سے میٹنگ کرتے پھر وہیں پہ میں آپ کو آرڈر دے دوں گا لسٹ بنا کے لاؤں گا ٹھیک ہے اوکے اوکے ٹھینک یو میم